कितना है टाइम

हेलो बोलिए बोलिए ना आप

हम हम तो बहुत जो है दिल्ली से आए हैं दिल्ली से आए हैं वह कैसा लगता है बेगूसराय के बेगुसराय का हालत कैसा है ज़रा बताइए ना

हाँ नौलक्खा मंदिर तो हम भी नाम सुने हैं और वहाँ एक ठो महंत थे यह राम जीवन दास वहाँ कि मर गये कॉलेज में भी एगो कॉलेज भी खोले हैं आर डी जन कॉलेज जी हाँ तो कौन महल्ला में है वह ज़रा बताइए ना हमको बिशनपुर में और यह यह कॉलेज कहाँ पर खुला है एक जगह तो नहीं है कुछ वह लोग बोल रहा है कि उससे दूर हट कर है और उसको उस उस जगह का क्या नाम है बिशनपुर में नौलक्खना नौलक्खा मंदिर में पड़ता है बिशनपुर में कॉलेज कॉलेज कहाँ पर खुला है उस तो उस कॉलेज का यह स्थान है उसका क्या नाम है कॉलेज का जो स्थान है जिस प्लेस जगह है उस जगह क्या नाम है

अच्छा और क्या है और कौन और क्या और कही है और कहीं है बेगूसराय डिस्टिक में और कहीं घूमने का स्थान है नया और कुछ है घूमने का हाँ काँमड़ झील बताए काँमर झील बताए एक मुइंस मेन मेन पॉइंट हुआ हाँ तब काँमड़ झील तो आप बहुत देर से बोलें काँमड़ झील हम जानबे ना काम में आया था कि वहाँ यह बैठक है पक्षियों का केंद्र है बहुत सुन्दर है और सब और बंदर भी बहुत होता है सुनने में आया वहाँ बंदर भी बहुत है वहाँ पर बंदर बहुत हैं ना आदमी आदमी आदमी सब बंदर जो है लोगों को पिटबो करता है ना पिटबो करता है आदमी को टी हाथ से छीन लेता है कुछ कुछ नमस्ते